हाँ सर आप श्रीराम ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे हो हाँ सर मुझे आपकी गाड़ी बुक करवानी थी रतलाम जाने के लिए हमारे पास पंद्रह से बीस सवारी है हमको बड़ी गाड़ी चाहिए हमको तीन दिन के लिए चाहिए थी आपकी गाड़ी तो परिवार साथ है पूरा तो आपके इधर से हमको क्या क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती हैं हाँ तो आपका गार्ड मिल जाएगा ना हमको हर जगह घूमाने के लिए हर प्लेस घूमाने के लिए गार्ड चाहिए था

हाँ तो कितना एमाउंट लगेगा सर आपकी गाड़ी का कैसे क्या एमाउंट है उस बारे में बात करनी थी आपका ड्राइवर कहीं दारू वारू तो नहीं पीता है आपकी गाड़ी का इंसोरेंस किया हुआ है आपकी गाड़ी का बीमा किया हुआ है बीमा कंप्लीट है सर बीमा डॉकूमेंट साथ लेकर जाने की वह परमिशन दोगे हाँ हमको बारह जन वह बारह फरवरी को जाना था तो बारह फरवरी को आपकी गाड़ी उपलब्ध करा दोगे ना आप तो आपकी गाड़ी का एमाउंट सर आपने एमाउंट नहीं बताया तीन दिन के लिए कैसे क्या एमाउंट लगेगा हाँ बारह तारीख का आप बुकिंग तो कर दो बाकी एमाउंट भी बताओ ना कि एमाउंट कितना है क्या है हमारे बजट में आ रहा है नहीं आ रहा है उस हिसाब से फिर हम आगे कुछ सोचेंगे

तो सर एमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है थोड़ा कम नहीं करा पाओगे आप कुछ तो कम कराओ सर पर डे पर डे पाँच हज़ार के हिसाब से पकड़ लो सर फिर भी यानी पंद्रह हज़ार गाड़ी का ले लो दो हज़ार ड्राइवर का ले लो ऐ सी सोलह सत्रह हज़ार कर लो ना कंप्लीट

आपकी गाड़ी में काँच वाँच सब ठीक ठाक है सर गाड़ी में पर्दे लगे हुए हैं गाड़ी की सीटें अच्छी हैं और गाड़ी में हमें और यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी ना ठीक है थैंक यू सर कर दो बुकिंग